हाँ जी मैम बोलिए हाँ जी मैम वल्लभ नगर में आप कहाँ से बोल रहे हैं

हाँ जी मैम घर तो खरीदना है हाँ हाँ मैं शर्मा मैडम ही बोल रही हूँ हाँ हाँ कितना बड़ा है मैम क्या साइज क्या है मकान का पच्चीस पचास से है हाँ ठीक है हाँ क्या क्या अच्छा आपका आपका पर्सनल मकान है

अच्छा अच्छा तो क्या क्या रेट है मैम उसके जी अच्छा अच्छा

तो मैडम उज्जैन से बाहा बाहर है तो मैम हमको भी थोड़ा सा असुविधा तो होगी

अच्छा अच्छा अच्छा

हाँ प्राइज़ तो ठीक है किन्तु

हाँ हाँ बिल्कुल आप मकान का एक पिक्चर भेजिए मुझे और मैं देखती हूँ और अपने बच्चों से भी चर्चा करती हूँ और फिर जैसा भी होगा मैं विजिट करती हूँ आपके यहाँ देखती हूँ है न जी तो कनेक्सन वगैरह सब हैं वहाँ मतलब है न जी हाँ जी जी जी जी ओके मैडम मैं देखती हूँ आकर के है न बिल्कुल मैम रजिश्ट्री वगैरह सब इसमें फ़्री होगी न ये आपके तरफ से रहेगी न ठीक है ठीक है ठीक जी जी ठीक है मैडम मैं बात करके और आपको कॉल करती हूँ एक दो दिन में है न बिल्कुल बिल्कुल एक दो दिन के अंदर ही कॉल करती हूँ मैम मैं आपको है न ओके मैम ओके ओके बाय ओके बाय